आं मोजां मोननायाथ' फिलिमफोर दङ बर' फिलिम बिदिनो रिया ब्रह्मनि फिलिम प्रदाकसननि फिलिम बिदिनो बर' बर' फिलिमखौ आं मोजां मोनो नायनो आरो खन्थाइफोरखौबो आं मोजां मोनो बिजाबखौ सावथुन खन्थाइ बेफोरखौ आं फरायनो मोजां मोनो फरायनानै नायनो बा गियान मोननायनि थाखाय आं मोजां मोनो बिदिनो फिलिमफोरखौबो आं बिदिनो एकथर एकथ्रिसफोरखौ हो बिदिनो एकथर एकथ्रिफोरनि रल मोजां मोनो आङो नायनो मोसानाय मुसुरनाय खननाय बायदिसिना गासैखौबो मोजां मोनो सिरियालफोरबो नायो आं टि भिआव स' बिदिनो सिरियाल बिदिनो फिलिम बा कमिदि बेफोरखौबो आं गासिबो नायो आरो मोजां मोनोबो आं नायनोबो फ्लिम सावनथुनफोरखौबो बर' फ्लिम सावथुन बा हिन्दि फ्लिम बा बेफोरखौ आं गासैबो नायो